जय झूलेलाल मां दीपा आहुजा मुंहिंजा प्यारा भाउर भेनर मां तव्हांखे हिकु जानकारी ॾिअणु चाहियां थी मूंखे मुंहिंजे घरु लाइ ओवन खपंदो हुओ मां मिस्रो में सोनीअ जो ओवन उंधायो पंद्राहं ॾींहुं थी विया ओवन कोन आहियो नेठि राह ॾिसी ॾिसी करे मां फोन कयोमांव ऐं चयोमांव ऐं चयूं त ॿिनि ट्रिनि ॾींहंनि में ओवन असां मोकिले छॾींदासीं नेट पंज ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजे घर में ओवन आहियो मां ऐं मुंहिंजे घर जा सभीनि भाती त ख़ुश थी वियासीं ॿे ॾींहुं ओवन खोले गणेश छपे तिलक ॾेई ओवन त साईं असां चालू कयोसीं पर हे छा मां ओवन में पिज़्ज़ा ठाहे करे रखी कलाक थी वियो पर पिज़्ज़ा तयारु न थी मुंहिंजा ॿार विचारा उदास थी विया ओवन जो खोलण जो दर बि ढीलो बटन बि चालू बंदि करे ॾिठासीं त साईं उहे बि ख़राबु वरी ॿुधो त जेके भाॼियूं गरम करण जा ऐं प्याला ईंदा आहिनि न उहे बि झूना झूना असां त इहो सभु ॾिसी करे मुंहिंजा ऐं मुंहिंजा घरवारा सोच में पइजी वियासीं मुंहिंजे ॿारनि खे उमेद ते ॼण पाणी फिरी वियो नेठि मां कल कंपनी में फोन लॻाए ओवन जी सॼी ॼाण कईमांव कंपनीनि वारनि चयो ठीकु आहे असांजो माण्हू हिकु ॿिनि ॾींहंनि में अची करे ओवन खे ठाइण जी कोशिशि कंदो ठयो त ठीकु न त त पोइ तव्हांखे ओवन बदिले करे ॾिअण जी कोशिशि कंदासीं जय झूलेलाल